औ नोंथाङा राजुनि आं नै स्कुलनिफ्राय बुंदों नोंथाङा राजुनि बिमामोन ना गथ'आ मा क्लासाव फरायो फालाय औ औ औ औ नोंथांनि गथ'आथ' लोमजादों स्कुलाव फैदोंमोन जों लोमजानाया बारा गोब्राब नङा अब्लाबो जोङो गरमजों जाबजों माबाफोर जाजानो गिनानै जोङो स्कुलनिफ्रायनो मास्तार सानैसो थांनानै जोङो डाक्टारनाव एसे नायहोबाय गथ'आ गरमजों जाबजोंबो जादों आरो जानायाबो थिक जाबोआखै जानांगौदां दुरबल जादों दा ओंखायनो खाथिनि

औ नंगौ जोंबो सोंदों मानसिया दुरबल जादों दा जोङो नायहोबाय डाक्टारखौ एसे आरामाव फैबाय फैनायालाय होनब्लाबो जोङो मुलि थुलिफोरखौबो जाहोबाय जाहोनाय औ दा

आरो नोंसिनि स्कुल नोंसिनि गामिया स्कुलनिफ्राय बेसे गोजान जायो

औ मा मा नाम होनो

औ

गोजान जायो नामा न'आ बेना मिथिंगानि न'आ आटसा बेनो जों आखायाव हरबानो गथ'आ सहैगोन

औ औ

बेखौ आटसा जों मिथिंगानि आखायाव गथायसै नोंसोरबो खेल लादो औ बोथोराबो बोथोराबो गरम दा ओंखायनो जोङो क्लासआव लाखिनाय जानाय नंला बेखौ औ होनबा जोङो हरनायनि बेबस्थाखौ खालामसै औ औ जागोन जागोन होनबा जोङो गासिबो बाथ्राखौ सावरायनानै गथ'खौ सोमजायनानै हरसै औ जागोन जागोन दे जासिगोन दे